समस्तीपुर जिले में नीचे से अपर प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज तक है समस्तीपुर जिला में नीचे तबके के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई ठीक है उसके बाद आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाई ठीक ठाक ही है फीस नहीं लगती है फिर कॉलेज में फीस लगती है कॉलेज में फीस जो है वह अधिक है अपने बच्चे को लोग कॉलेज तक ले जाने के लिए यह नहीं कर पाते हैं फॉर्म भरना है उसमें फीस अधिक से ज़्यादा लिया जाता है बारह सो पन्द्रह सो फीस कहाँ से लोग दे पाएँगे गरीब आदमी हैं नीचे प्राइमरी हाई स्कूल तक पढ़ा कर छुड़वा देते हैं और हाई स्कूल में भी और फॉर्म भरने में फीस जो है वह ज़्यादा लगता है रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है कहाँ तक लोग कर पाए यहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षण का जहाँ तक सवाल है वह समस्तीपुर जिले मे नहीं है स्कूल कॉलेज है स्कूल कॉलेज में स्कूल तक ही सीमित रह जाता है बच्चे लोग और कॉलेज कहाँ पाए कॉलेज में फीस ही इतना है महँगी कि हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं और स्कूल की और प्राइवेट संस्थान जहाँ हैं प्राइवेट संस्थान में तो भाई बहुत फीस है उसमें तो हम लोग पढ़ा नहीं पाएँगे गरीब आदमी है और प्राइवेट संस्थान जितना भी है पाठ्यक्रम का उसमें कोई विकल्प नहीं है कॉलेज है उसमें फॉर्म भरने के समय ही बहुत लग जाता है इसलिए हो नहीं पाता है अब अब क्या कहते हैं तो इसीलिए कॉलेज में पढ़ा नहीं पाते हैं हम लोग बच्चों को अपर प्राइमरी से हाई स्कूल तक ही खत्म कर देते हैं इसीलिए